ہمارے شہروں میں نہیں بہت سارے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہی کام پہ لگ جاتے ہیں پریوار کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور کمانے نکل جاتے ہیں اپنا پریوار چلانے کے لیے سرکار کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے اور ان کے لیے کچھ این جی او بنائے جو فری میں پڑھائی کرائے اور ان کے کاموں کے مسئلے حل کرے جس سے ان کو اور ان کے گھر والوں کو مدد ملے اور چائلڈ لیبر کے مسائل کو ختم کر سکیں اس سے ان کو بہت سکون ملے گا